उत्तर प्रदेश में खेल उद्योग खेल संबंधि भ्रष्टाचार जे मुद्दे सां निपटण लाइ इलाही तरीक़े बद्ध आचार सहिता आचार समितियूं जांच कंदियूं आहिनि कोई बि दिक़त परेशानी हुजे त उन्हनि ते कड़ी से कड़ी कारवाही कंदियूं आहिनि और इलाही व्यवस्थित तरीक़े सां पूरो संचालन कंदियूं आहिनि